काणकोणा भितर चड बदल जाला तो पर्यटना भितर काणकोणांत चडशे येतात ते पर्यटक भायले ते हांगासर येवन हांगचो इकोनॉमीक डेवलॉपमेंट करतात अर्थवेवस्था जी आसा ती वाडयतात हांगा आशिल्ले समुद्र तट हाचे खातीर भायले जे पर्यटक आसात ते चड येतात आनी हांगाची अर्थवेवस्था वाडिल्ली आसा काणकोणा भितर शिक्षण क्षेत्रांत आनी खुबशे बदल जावपाची गरज आसा काणकोणाचे चावडी बाजारांत तर खचखच जाल्ली आसा पयलींची बिल्डींगी काडून नवी बिल्डींगी येवपाक जाय खंय तरी सुटसुटीतपणां जावपाक जाय भाजी एक कडेन नुस्तें एक कडेन कितें बाजार एक कडेन अशें जाल्लें आसा एक लायन ना जर ती करतली जाल्यार त्या पद्दतीचें डॅवलॉम्पेट हांगा करचें पडटलें इंडस्ट्रियल इस्टेटी बाबतींत म्हणटलें जाल्यार हांगा इंडस्ट्री आसा पूण तातूंत भितर कामां सगळीं इंडस्ट्री भितर जायनात थोड्योच इंडस्ट्री चलतात आनी थोड्यो बंद पडिल्ल्यो आसात जर काणकोणाची आर्थीक वेवस्था सुदारतली जाल्यार हांगा सर एक रविंद्र भवन जें आसा तें बेगीनाच बेगीन जावपाक जाय ताजें काम आजुनूय चलता तशें खुबशे कडेन काणकोणांत गेलें जाल्यार खंयचें दुकान कोणाचें खंय कितें मेळटा हें आजुनूय कोणाक खबर ना दोन वर्सां पयलीं जशें काणकोण आसलें तशेंच काणकोण आसा बदल हो दिश्टी पडना दिसता तो बदल फकत पर्यटना भितर